میں رنگوں میں جو میڈیم پینٹ کرنے کے لیے استعمال کرتا ہوں یا جو مجھے پسند ہے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں آئل پینٹس آئل پینٹس کا استعمال اس لیے مقبول ہے کہ ان کے رنگ گہرے اور چمکدار ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ کام کرتے وقت آرٹسٹ کے پاس زیادہ وقت ہوتا ہے کیونکہ پینٹس دیر سے سوکھتے ہیں فوائد دیرپا رنگ تہوں میں کام کرنے کی صلاحیت رنگوں کی گہرائی واٹر کلرز واٹر کلرز کا استعمال اکثر ان آرٹسٹوں کے لیے موزو ہوتا ہے جو ہلکے اور شفاف اثرات حاصل کرنا چاہتے ہیں یہ میڈیم کم وقت میں خشک ہوتا ہے فوائد شفافیت ہلکاپن جلد خشک ہونے کی صلاحیت ایکریلیک پینٹس ایکریلیک پینٹس ورسٹائل ہوتے ہیں اور تیزی سے سوکھتے ہیں جو انہیں ابتداء سطح کے آرٹسٹوں کے لیے موزو بناتا ہے انہیں پانی کے ساتھ پتلا کیا جا سکتا ہے یا موٹا رکھا جا سکتا ہے فوائد تیزی سے سوکھنا پانی سے پتلا کرنے کی صلاحیت دیرپا پوسٹل پوسٹل رنگین خاکے بنانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ کام کرنا آسان ہوتا ہے یہ خشک میڈیم ہے جو نرم اور تیل میں آتا ہے فوائد فوری رنگ آمیزی مختلب ٹیکسچرز اور اثرات آسان استعمال گوائش گوائش پینٹ واٹر کلر جیسا ہوتا ہے لیکن اس میں رنگ زیادہ گہرے اور مبہم ہوتے ہیں جو انہیں پوسٹرز اور بیلٹ ڈیزائن کے لیے بہترین بناتا ہے فوائد زیادہ گہرائی جلدی سوکھنا چمکدار رنگ آپ کو جس میڈیم میں سب سے زیادہ مزہ آتا ہے یا جو آپ کے پینٹنگ کے مقصد کے مطابک ہو آپ وہی میڈیم استعمال کر سکتے ہیں ہر میڈیم کی اپنی خصوصیت اور فوائد ہوتے ہیں اور آپ کے پینٹنگ کے مقصد اور ترجیحات کے مطابک میڈیم کا انتخاب اہم ہے